भारतकजे शिक्षा पद्धति अछि वर्तमान शिक्षा पद्धति मानवकेँ शिक्षित नहि कए सकैया कारण शिक्षा स्पष्ट छै विद्या ददाति विनयम विनियम ददाति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम् तऽ एहिठाम जे सनातन धर्मके अनुसार जे शिक्षा छै ओ मैकाले कोर्समे कहियो सम्भव नहि छै मैकाले जे कोनो भी अपन शिक्षाके पद्धति थोपिकऽ गेलै ओ व्यक्तिके साक्षर कए सकै छी शिक्षित नहि कए सकै छी बहुत एहन उदाहरण छै जे लोक किताब पढ़िकऽ रट्टुमल बनिकऽ विद्यार्थी आइ ए एस भऽ जाइ छै बीडीओ भऽ जाइ छै ओहिसँ उपरो रैँक पर चलि जाइ छै लेकिन जखन ओकरा कार्य करैकेँ जे छै से अवसर भेटै छै तऽ ओ जनताकेँ बीचमेजे छै से सक्सेस नहि होइ छै एहनो बहुत पदाधिकारी भेटलै हँ जे आइ ए एस तऽ टॉप केलकै लेकिन जब मने काजक दबाबमे ओ फसरी लगाकऽ मरि गेल एहनो जे छै ई तऽ शिक्षा नहि भेलै ओ तऽ शिक्षितकेँ तऽ लक्षण नहि भेलै तऽ ई दोष जे छै परीक्षा पिशाचिक छै ई दोष ओकर नहि छै ताकि ओ शिक्षित जे छै से नहि भेलै ओकरा मानसिक विकास नहि भेलै शारीरिक विकास नहि भेलै ओकरा सामाजिक विकास नहि भेलै तऽ ओकरामे जँ विकास नहि भेलै भावनात्मक विकास नहि भेलै तऽ शिक्षित नहि भेलै ओ रट्टुमल विद्यार्थी छी रट्टुमल बनिकऽ प्रोफेसर भेलै या जे छै से अन्य कोनो जॉब जे छै से ओ केलकै लेकिन ओ समाजकेँ या एहि मानवकेँ जे छै से केना ओ नीक दिशा देते से ओकरा पास जे छै से ज्ञान नहि भेलै तेँ भारतक एहि जे मैकाले कोर्स छै ओहि पद्धतिके हमसभ लाइक नहि करै छी